जय झूलेलाल छा तव्हां पार्टी वेडिंग प्लानर था ॻाल्हायो मूंखे मुंहिंजे शादीअ लाइ तव्हांखे कुहि कमु ॾियणो हुयो त मां चाहियां थी कि पंहिंजे शादीअ लाइ हिकु वॾो स्टेज रखायां जंहिंजी थीम पीकॉक हुजणु खपे पंजी जून ॿ हज़ार चोवीह मंझंनि जी ॿारहें लॻे त तव्हां मूंखे थोरा बजट ऐं हिननि जो थोरो ज्ञानु ॾेई सघंदा आहियो जानकारी अगरि मां ॾियांव त मुंहिंजो बजट पंजाह हज़ार खां सत हज़ार जे विच में पंजाह खां सतरि हज़ारनि जे विच में छा तव्हां मूंखे रोटीअ जो बि गॾु बंदोबस्तु करे ॾींदव जी जी अगरि तव्हां नाश्तो अंदरि अथव असां तव्हांखे सॼी डीटेल्स पहुचाईंदासीं तव्हां मूंखे फोटू ऐं तव्हां जा दाम सभु बराबरि पहुचाइजो ऐं मूंखे रोटीअ जो बि सॼो मेनू उन सां गॾु उन्हनि जो दाम मोकिलिजो मूंखे पाणीअ जूं बॉटलूं स्नेक्स कोल्ड ड्रिंक्स इन्हनि सभिनि जे बारे में बि जानकारी ॾेई छॾिजो जय झूलेलाल धन्यवाद महिरबानी